हलो हा सुठी आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां केरु

न न ईअं न सेशन जे स्टार्टिंग में त मां छुट्टी कीअं ॾई रखां और पहिरीं ॻाल्हि आहे हूअ ईअं ठीकु सां सम्झे करे नए सेशन खे और पहिरीं बि मोबाइल बि मना हुई वरी हुननि ॿारनि खे तव्हां मोबाइल बि ॾिनी लेकिन हा हा अच्छा न न न न सई ॻाल्हि आहे त ईंअ कयो तव्हां हिकिड़ी एप्लीकेशन लिखो उनमें तव्हां हे पूरी एप्लीकेशन में लिखो की ॿार खे घुमाएण वठी था वञूं असां सभु वञूं था ॿार जे हुनजे फ़्रेशनिंग जे लाइ और उनमें लिखी करे ॿार जे हथ भेजो पोइ मां ॾिसां थी त अप्रूवल मां वठी करे प्रिंसिपल सां तव्हांखे ॾियांव थी तव्हां पंहिंजे ॿार खे वठी वञी सघंदा आहियो कोई ॻाल्हि कोन्हे ठीकु आहे ठीकु आहे

न हीअ त सुठो आहे ॾाढो सुठो आहे क्लास में बि उनजो बढ़िया आहे उनजो रिजल्ट बि सुठो आहे ॿार त ॾाढो सुठो आहे अॻिते और बढ़िया करे सघिसो आहे पेरेंट्स जे हिसाब सां ई उहो ॿार अॻिते वधदो तव्हां ईअं कयो उनखे घुमाए अचो फ़्रेश कराए अचो बाक़ी अॻिते कोई एप्सेंट न हा अॻिते कोई एप्सेंट ते ध्यानु ॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके जय झूले